ہاں ہیلو سر گڈ ایوننگ سر مائی نیم از جنید عالم آئی ایم پروپرٹی ڈیلر

جی سر بالکل مل جائے گا سر یہ زمین جو آپ لینا چاہ رہے ہیں یہ گھر بنانے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی اور کام کے لیے اچھا گھر بنانے کے لیے سر ایک چیز معلوم کرنی ہے وہ یہ کہ آپ کو مین شہر میں چاہیے یا تھوڑا شہر سے آؤٹ اچھا بالکل شہر میں چاہیے جی جی بالکل مل جائے گا ریلوے اسٹیشن ہے اس کے بغل میں ہی جو ہے زمین ہے جس کی پلاٹنگ ہم لوگوں نے خود کرائی ہے اگر آپ اس میں لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں

جی مناسب ریٹ اگر مطلب یہ کہ اگر پورے ٹاؤن کے اندر کی بات کریں تو اس میں یہ اسکوائر پھٹ سے جو ہے ہم لوگ بیچتے ہیں ٹھیک ہے سر اسکوائر پھٹ جو ہے ایک اسکوائر پھٹ پندرہ ہزار روپئے اسکوائر پھٹ چل رہا ہے ابھی فی الحال اگر آپ لینا چاہیں گے تو اس میں کچھ گنجائش بھی ہو جائے گی سر وہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا سر کوئی نہیں آپ کو جب چاہیے اور جتنی چاہیے آپ لے سکتے ہیں ویسے سر کتنی گز چاہیے آپ کو دو سو گز اچھا اچھا ہاں مکان بنانے کے لیے دو سو گز ٹھیک ہے تو سر دو سو گز چاہیے اور ایک دم مارکیٹ کے اندر چاہیے باہر نہیں چاہیے جی جی ٹھیک ہے سر کوئی وہ نہیں آپ دو سو گز لے لیجیے گا لیکن ریٹ جو ہے وہی پندرہ ہزار روپئے گز پڑے گا باقی اس میں ہم کچھ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ آفس پہ آ کر ہاں ملاقات کر سکتے ہیں آفس جو ہے نا میرا ہماری آفس جو ہے یہ ریلوے اسٹیسن ہے بالکل اسی کے سامنے دا ہوم ٹاؤن کے نام سے جو ہے ایک آفس ہے ٹھیک آپ کسی سے پوچھ لیں گے دا ہوم ٹاؤن ہاں جنید عالم کی آفس کدھر ہے کوئی بھی گائڈ کر دیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو